कॉवीन एपान खुबश्या जाणांक वेगवेगळी म्हायती दिवन तांकां तयार केल्ले आसात केन्ना वेक्सीन आनी वा खंय घेवचें हाचेरय म्हायती मेळिल्ली आसा कॉवीड काळांत खुबश्या लोकांक त्रास जाताले तेन्ना तांणी कितें करचें हें एपार वचून वा कॉवीडाचे सिमटम्स वा वेगवेगळे सिमटम्स कितें आसा हें कळपाक खातीर लेगीत ह्या एपान खूब मदत केल्ली आसा आनी हें एप त्या वेळार खूब गरजेचें पडिल्लें आसा